असां अजमेर जा रहिवासी आहियूं असांजे अजमेर में केतिरा ई वॾा वॾा स्कूल बि आहिनि जीअं त सेंट्रल गर्ल्स स्कूल आहे आहे अंध विध्यालय आहे महात्मा गांधी स्कूल आहिनि उन खां सवाइ संत कंवरराम सीनियर सेकंंडरी स्कूल आहे सिंधी स्कूल बि आहिनि ऐं हिंदी स्कूल बि आहिनि ऐं उन्हनि में अगरि हिंदी स्कूल आहिनि त उन्हनि में बि हिकिड़ो सब्जेक्ट अहिड़ो हूंदो आहे विषय जो सिंधीअ में ॿारनि खे पाढ़ियो वेंदो आहे ऐं उहो हिकु विषय ॿारनि खे ज़रूरी करे थर्ड लैंग्वेज जे हिसाब हिसाब सां बि ऐं ऑप्श्नल जे हिसाब सां बि पढ़ायो वेंदो आहे आदर्श नगर स्कूल में हिकिड़ो अंध विध्यालय आहे जिते असां सिर्फ़ु सूरदास ॿारनि खे ई मोकिले करे हुननि खे पढ़ाए सघंदा आहियूं हिकिड़ो मीनू मनोविकास मंदर बि आहे जेके मंद ॿुधी ॿार हूंदा आहिनि उन्हनि खे उन में पढ़ायो वेंदो आहे मां हिननि सभिनी स्कूलनि जे लाइ खे ॾाढो पसंदि कंदी आहियां ऐं ॾाढो संतुष्टी आहे मूंखे अहिड़नि स्कूलनि लाइ जेके ॿारनि जा कहिड़े हिकिड़ो बद्र विध्यालय बि आहे जेको ॿोड़नि ॿारनि ऐं गूंगनि ॿारनि लाइ आहे त अहिड़नि स्कूलनि में ॿार पंहिंजी विध्या अर्जन करे पंहिंजो जीवन सफ़िलो कंदा आहिनि माइट वीचारा बि अहिड़नि ॿारनि खे उन्हनि स्कूलनि में मोकिले मंदॿुधी स्कूलनि में ॿार जीअं मीनू मनोविकास मंदर में वेंदा आहिनि हुते ॿार वञी करे मंदॿुधी ॿारनि खे हुते रांदियूं कराईंदा आहिनि हुन खे लिखणु उन्हनि जा हथ न हलनि त उन्हनि खे ओहिड़े तरीक़े जा पैंसिलूं ॾींदा आहिनि जीअं ॿार अॻिते वधी करे पंहिंजो जीवन सफल कनि ऐं विध्या अर्जन करे सघनि